ग्रामीण समुदाय में सांस्कृतिक डांस लोकप्रिय होता है क्योंकि सांस्कृतिक डांस में क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो पूर्ण प्रकार से ढंका हुआ रहता है जो कि जिससे कि हमारा शरीर भी बहुत ज्यादा सुरक्षित रहता है और इसका जो डांस है वो काफी ठीक लगता है और इसमें मतलब की जो लोग होते हैं ग्रामीण समुदाय में वो जैसे कि छब्बीस जनवरी होती है और जैसे कि गाना बजाना और भजन भाव के माध्यम से ही डांस करते हैं और डांस देखकर अपना मनोरंजन करते हैं और डेली रुटीन में हम मेरा मतलब कि किसी भी त्यौहार हो गए और त्यौहारों पर भी डांस करते हैं शादियों में भी डांस करते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं ग्रामीण समुदाय में जो लोग होते हैं वो नार्मल डांस जो होता है उसको अधिकतर पसंद करते हैं क्योंकि नार्मल डांस में क्या होता है कि हमारे देश से रिलेटेड हमारी मातृभूमि से रिलेटेड और हमारे गांव से रिलेटेड जो दैनिक जीवन में जो वर्ड्स रहते हैं वो यूज किए जाते हैं जो कि मतलब कि डांस पर और हमें समझने के लिए भी बहुत आसानी होती है और इस प्रकार से ऐसे ही डांस और ऐसे ही गाने होने चाहिए जिसका अर्थ कुछ निकले और जिससे हम कुछ सेंसिबल मटेरियल जो भी निकालें उससे हमें कुछ सीखने को मिले और जब हम उसे अपनी जिंदगी में उतारें तो उससे हमें कुछ न कुछ लाभ मिलना चहिए इस टाइप से हम ग्रामीण नृत्य को बहुत जादा पसंद करते हैं और ग्राम में ग्राम में भी लोगबाग इसी टाइप के नृत्य को पसंद करते हैं